हेलो जी ठीक छियै कऽ कते लेबै अच्छा अच्छा भेट जायत दू सए रुपैये के जी भेटै छै बिघट अहाँके भेटत डेढ़ सए रुपैये के जी ताजा

हाँ ओ दाम तऽ कम भऽ जायत एबै लय लऽ तऽ कम हेबे करतै कहिया अबै छियै गैञ्चा माछ गैञ्चा माछ तऽ चारि सए रुपैयेयऽ

हाँ भेट जायत हमरा लग तऽ सभ माछ छै ने हमरा लगमे तऽ सभ माछ छै ताजा ताजा भेटत छही छही तऽ तीन सए रुपैये छै लेकिन अहाँके कम भेट कम दै देब कममे हाँ हाँ हाँ कममे भेट मिल जायत हूँ अच्छा अच्छा कथीके छै प्रोग्राम माछके जरूरत कथीके यऽ अहाँके कते अच्छा अच्छा हाँ तऽ अधिके अधिक कऽ लिऽ कनि आओर आस पड़ोसके खुएबै जल्दी कनि जादा कए कए कऽ लिऽ लिऽ हाँ हाँ हाँ रेट तऽ कम करबै ने रेट तऽ छै रेट तऽ छै कमे करबै ने अऽे हऽ हँ हमरा लग तऽ हमरा लग तऽ सभ माछ भेटत अहाँके रहु नहि नहि भाकुर अऽ अऽ बुआरी भाकुर चलै छै अखन दो दू सए रुपैये चलै छै दू सए डेढ़ सए रुपैये किलो हाँ हाँ हाँ हाँ सभ भेटत अहाँके बुझलियै आयब आस पड़ोसके सेहो कहि देबै हुनको सभके जे हमरा लग सभ माछ उपलब्ध छै हाँ हमरा लग चारि पाँचगो पोखरि छै कि कहब चारि पाँचगो पोखरि छै ओइमे माछ पऽ पऽ पालन करै छियै आओर सस्तामे माछ बेच बिक्री करै छियै अपना स्टॉल छै हाँ हाँ हाँ हम हाँ हाँ हमरा सभके तऽ बिजनसे इहे छियै कि कहब बुझलियै अऽ हाँ हाँ हाँ दूर दूर दराज के हमरा लग अबै छै कि कहब ठीक छै तऽ आउ लए लै माछ ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखै छी